आसामनि गाहाय हारिमुवारि फोरबो फालिथाय होनोबा जोंहा बिहु बिहुखौ जों गोबां मानियो जोंनि आबाद मावग्रा आबादारिफोरानो जेनबा बिहुखौ मानियो बोसोर गोदान हिसाबै जेनबा मोसौ मोसा मोसौ मोसा थुखैनाय जेनबा गिदिरफोरखौ गिदिरफोरखौ उन्दैफ्रा सन्मान होनाय उन्दै फोरखौ गिदिरफ्रा उन्दै फोरखौ अननाय बे बायदिनो रंजानाय बाजानाय बे समखौ जोङो मोजाङैनो जोङो जोंनि आसामनि जेनोबा हारिमु गाहाय रंजाथाय फोरबो होननानै जोङो बे बैसागु एबा बिहुखौ जोङो मानिनानै लायो